पंज छ ॿ हज़ार अठ सत छह ॿ हज़ार नव चारि ॿ ॿ हज़ार यारहं टे पंज ॿ हज़ार तेरहं छ अठ ॿ हज़ार सोरहं तेरहं हिकु ॿ हज़ार सत्रहं